तव्हां हिक दोस्तु लाहे ऑनलाइन तोहफ़ो ख़रीदु कयो पर तव्हां परेशानु आयो छो त उहो अञा ताईं मोकिलियो न वियो आहे ऐं मौक़ो इवेंट वेझो आहे सोचियो त तव्हां पंहिंजे तोहफ़े जी शिपमेंट खे ट्रेक करे रहिया आहियो तव्हां कहिड़े तफ़सीलनी जी तलाश कंदा ऐं तव्हां कहिड़े विकल्प ते वीचार कंदा असां असांजो जेको असां मोकिलियो आहे तोहफ़ो या कुझु जेको अञा ताईं असां जेको हिकु दोस्तु लाइ तोहफ़ो ख़रीदु कयो आहे जेको तोहफ़ो असां मोकिलियो आहे हुन वटि न पहुतो आहे त असां हुन ऑनलाइन जेका जितां वठी आया जितां पोस्ट कयो आहे हुन पोस्ट ऑफ़िस में वेंदासीं हुनखां ट्रेकिंग नम्बर वठी ईंदासीं असां मोबाइल में हुनजो ऑनलाइन गूगल में खोले करे हुन सां हुन वीचार कंदासी कीअं हुनखे ॻोल्हूं हुनखां पोइ असां पोस्ट ऑफ़िस जा जीअं जीअं तरीक़े सां असां कुरिअर सां मोकिलियो आहे त जंहिं ऑफ़िस मां असां कुरिअर ऑफ़िस में वेंदासीं या पोस्ट ऑफ़िस बि पोस्ट सां मोकिलियो आहे त असां पोस्ट ऑफ़िस में वेंदासीं ऐं हुते जेको ऑफ़िसर वेंठो हूंदो हुनखां असां ॻाल्हाईंदासीं पुछा कंदासीं त असांजो ई तोहफ़ो अञा ताईं छो कोन पहुतो आहे त हू असांखे ॿुधाईंदो पोइ असां घरु अची या नम्बर ॾींदो ट्रेकिंग नम्बर त असां हुनखे घरु अची ट्रेकिंग नम्बर ॾिसी हुनखे पोइ ॾिसंदासीं केसीताईं पहुतो आहे हुनखे पोइ हुनसां ख़बर पंहिंजी वेंदी आहे असांजो तोहफ़ो होसी ताईं पहुतो आहे साम्हूं वारे वटि दोस्तु वटि की कान पहुतो आहे केत केतिरी करे घणे ॾींहनि में असां दोस्तु वटि हू तोहफ़ो पहुची वेंदो असां हू पोइ ॾिसंदासीं ऑनलाइन में वञी करे मोबाइल में साइट ते